स्कुलाव जों बर' मिडियाम जोंनो आं फरायदों आरखि उन्दैनिफ्रायनो एल पि स्कुलाव जों गामियावनो दंमोन बेनिफ्रायनो फरायदों फरायनानै एन के देबगारिनि स्कुलाव माबादों फरायदों उनाव आङो अंख' रोंथारामोन आरखि एल पि आवबो एम इ ओमफ्राय क्लास सेभेन निफ्राय माबा लादावनानै टिउसन लानानै अंख'खौ बिराद इन्ट्रेस्ट मोननाय जाहैदों आरो ओमफाय अंख'खौ आङो बिराद मोजां मोनोमोन आरखि फेल जाफेरामोन आरो आङो अंख'आव क्लास फरिखायावबो बिदि जाहैदों ओमफाय साइन्स अंख'बेफोरखो आं मोजां मोननाय जाहैदों आरो उनावहाय माबाफोर बर'फोरखो मोजां मोनोमोन जों बिमानि राव नालाय एफोरखोनो माबादों आरो मोजां मोनोमोन ओमफ्राय साइन्सखोबो इसे मोजां मोनोमोन बे समाव जोंनि समाव साइन्स आरो अंख' मास्टार बिराद माबामोन आरो खम थारमोन साइन्सनि मास्टारफ्रा जोङो जोंनि स्कुलावहाय एखदम नागेर नागेर सासे साइन्सनि मास्टार मोनबोदों आरो ओमफाय बे बेखौ जोङो बिजनिनिफ्राय लाना फैदों बिजों जों फोरोंजानो मोन्दों ओमफाय औ टिउसन लानानै माबादों आरखि अंख'खौ आं मोजां मोननायानो मोननाय ओमफाय अंख'खौ मोजां मोननाय जालादों आरो बायदि बायदि ओमफाय फरिखायावबो फेल जायासै मेट्रिकआवबो फेल जायासै आरो